चार्जर चार्जर छै बहुत बढ़िऑ कम्पनीके लेने रहिए अभी चार्ज करै छियै तऽ दिनमे करै छियै तऽ भरि राति चलै हइ रातिमे करै हइ तऽ भरि दिन चलै हइ बहुत बढ़िऑं कम्पनीके हइ आओर